कशें आसा तूं आवय चित्तालें तरी हांव येवपाक पूण आतां तें कटकटीं खंय न्हू आजुनूय थंय हें ना खंय सारकें ट्रान्सपोर्टेशन फॅरीबोटीचो खुबूच त्रास आसा ह्यें आयकलाय बी आनी पयली पळयलाय कितलें त्रास जाता रे पूण पयली तितलें जाय नासलें पयली आतां गाडयोय वाडला न्ही हय हांव गाडी बायकूज घ्योवन यवपाक सोदतालें पयली विचारून पळोवयां कशें किदें परिस्थिती जाल्या ती थंयची हय हय हांव मडगांव त्या सायडिंतल्यान येवपाचें आसा केन्ना येवंक शकता थंय आयतारां लोकांची गर्दी आसता नू लोक त्या आयतारात दिसा भायर सरतात हय हय तर हांव शुक्रारा येवं

बरें हांव शुक्रारात येता तर बायलेक सांगात किदें बरें करून थेवपाक नुस्तें चड आवडटलेंत नू तुमकां तरी नुस्तेंच बरें तर शुक्रारात येता मुद्दम जेवपाकूच